دہلی میں لوگ اپنی فن فن کا اور تخلیق صلاحیتیوں کا اظہار الگ الگ طریقوں سے کرتے ہیں یہاں ہر طرح طرح کے فن فنکار اور موسیقی ڈانس پارٹی طبلہ شہنائی صلاحیت کے لوگ صلاحیت کے لوگ موجود ہیں جو اسٹیج پہ اپنے کلچرل پروگرام آرگنائز کراتے ہیں اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں